मूंखे टेंथ स्टैंडर्ड में सभनि खां सुठी टीचरूं मिलियूं हुयूं मुंहिंजी नाइंथ में सिर्फ़ु फोर्टी परसेंटेज आई हुई पर टेंथ में जो बि सभु टीचरू हुयूं सभु सभनि खां सुठियूं हुयूं टेंथ में मूंखे अलजेब्रा जोमेट्री लाए प्रिया मिस हुई जो मुंहिंजो ध्यानु रखंदी हुई मुखां सभ सम प्रैक्टिस कराईंदी हुई जंहिंजे करे मुंहिंजी परसेंटेज में जाम फेरु आहियो परसेंटेज पहिरियों खां जाम सुठी अची वई नाइंथ में मुंहिंजी परसेंटेज सिर्फु मैथ्स में थर्टी हुई पर प्रिया मिस जे करे मुंहिंजी परसेंटेज एटी ते वञी पंहुती ऐं हिंदी मराठी बि मुंहिंजी जाम वीक हुई पर रेवती मिस जो हुई टेंथ में मूंखे हिंदी मराठी कराईंदी हुई हुन जे करे मुंहिंजी परसेंटेज में जाम बूस्ट अप आयो हो मूं सां गॾु स्कूल खां पोए बि फोन ते मुंहिंजा सभु डाउट क्लियर कंदी हुई जंहिंजे करे मूंखे हिन्दी मराठी इज़ी लॻणु लॻो ऐं मां हिंदी मराठी ते ध्यानु ॾियणु लॻमि त मुंहिंजी फोर्टी फाइव परसेंटेज नाइंथ में आइ हुई टेंथ में एटी एटी थरी परसेंटेज आइ हुई सभु रेवती मिस जे करे आई हुई हुन मूं ते ध्यानु ॾिनो ऐं मां सुठी तरह पास थी वयमि त इएं जो टेंथ में ही ॿ टीचरूं मुंहिंजी जामु फेवरेट हुई ऐं मूं ते ध्यानु ॾींदी हुई जंहिंजे करे ओवरऑल मुंहिंजी परसेंटेज में बूस्ट अप आयो ऐं ही ॿ टीचरूं मुंहिंजे स्कूल में ऑल टाइम फेवरेट हुयूं